हा मुंहिंजो धर्म मूंखे सामुदायक सेवा जे बारे में जामु कुझु सेखारींदो आहे सेवा जा महत्व सेवा करण जा पुञ जेका थींदा आहिनि उहे सभु जामु ॿुधाईंदा आहिनि इलाही तरीक़े सां उहा सेवा असां करे सघूं था पिया जीअं की ग़रीबनि जी मदद करणु हुन खे खाधो पीतो ॾियणु ऐं पाणी या कुझु बि खाधो पीतो ॾियणु जेका मतिलबु ईअं न करे सघंदा आहिनि थधि में उन्हनि खे जिनि जे वटि घरु कान्हे जेका नथा प्रोवाइड करे सघनि घरु उन्हनि खे कंबल ऐं ईअं सभु शयूं ॾियणी ऐं खाधो पीतो ॾियणो ईअं अलॻि अलॻि तरीक़े सां असां सेवा करे सघंदा आहियूं